हाँ मैंने एक टूसपेस्ट खरीदा था वो टूसपेस इतना बेकार लगा मुझे मैं आपको क्या बताऊँ जो टूसपेस मैंने उसे खोला ना पहले तो उसमें पानी सा निकल रहा था उसे देखते ही क्या मुझे इतना बेकार लगा कि मेरा अंदर से जी बहुत खराब हो गया था फिर मैंने उसे टूसपेस को फिर भी मैंने ब्रश पर रख लिया फिर मैंने उससे किया तो वो अंदर से पता नहीं क्या स्मेल सी आ रही थी उसमें से तो बहुत बहुत बुरी तरीके की बदबू आ रही थी फिर भी मैं करता रहा फिर मेरे जो मसूड़े थे तो वो मसूड़ों में इतना चुभने लगा कि दर्द होने लगा मसूड़ो में और जो अ मसूड़े हैं ना वो छिल से रहे थे तो उसमें छाले टाइप के होना शुरू हो गए थे तो उस जो इतना बेकार लग रहा था मुझे ये ब्रस तो फिर मैंने उसे वो धोया तो मेरा जो ब्रश भी था वो भी इतना टेड़ा एड़ा सा हो गया था क्या बताऊँ इस जो टूसपे लिया न वो इतना बेकार है कुछ नहीं कह सकता मैं उसके बारे में पहले तो मुझे उसे देखते ही इतना बेकार लगा फिर भी मैं किया तो मेरे जो मसूड़े खराब हुए ना बहुत बेकार लगा मुझे कि मेरे मसूड़े खराब हो चुके हैं